बसूं टिनि प्रकारिनि जूं हूंदियूं आहिनि हिक ए सी बस हिक लोकल बस अने हिक सीटिंग बस अने कोई कोई बसुनि में टे सीटूं अने ॿ सीटूं हूंदियूं आहिनि अने कोई बस में ॿ सीटूं ऐं ॿ सीटूं हूंदियूं आहिनि ड्राइवर अॻियां बस ड्राइविंग कंदो आहे अने बस में कंडक्टर सभिनी जी टिकिट कटंदो आहे अने जंहिंजो जंहिंजो जीअं जीअं स्टॉप हूंदो आहे कंडक्टर खे उहो सभु मुसाफ़िरु चई छॾींदा आहिनि त उन्हनि जो जेको स्टॉप अचे तेॾहिं महिल कंडक्टर पाणेई उन्हनि खे चई छॾींदो आहे अने हुन में अंदरि हिक रिंग बि रखंदा आहिनि अने हुनजो स्टॉप अचे एटले उहे लही वेंदा आहिनि अने हाणे जे ज़माने में केतिरी सहूलियतूं बस में मिली थी सघनि पाण खे पाण खे स्लीपिंग बस भी हाणे अची वेयूं आहिनि जेकी पाण खे जाम सहूलियत ॾे थी किथे भी लम्बी मुसाफ़िरी करण लाइ अने सामान जी बि कोई दिक़त न आहे सामानु कोई कोई बस में पुठियां था रखनि कोई कोई बस में मथे बि स्पेस हुजे थो सामानु रखण जो एटले पाण खे सामान जी बि कोई टेंशन न आहे कंडक्टर पाण खे कुझु बि दिक़त हुजे थी त पाण खे उहो जवाबु ॾे थो पाण खे कुझु बि कमु हुजे थो त उहो जवाबु ॾे थो पाण खे अने सभु पाण खे ॿुधाए थो सभु बस जे बारे में सभु पाण खे किथे लहिणो आहे केॾी महिल पाणि पहुचंदासीं इअं पाण खे सभु सुवाल जा जवाबु कंडक्टर ॾींदो आहे अने मां बि बस में अहमदाबाद सफ़रु कयो हुओ तेॾी महिल मूंखे बि जाम हिकदमि सुठो लॻो बस में सफ़रु कंदे